हमारे प्रदेश में जैसे कि संस्कृति के वस्त्रों को ले कर बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं जिसके लिए ऐसा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और जिससे हमारी संस्कृति का प्रदर्शन होता है जैसे कि हमारे यहाँ चुनरी साड़ियाँ ये सारी चीज़े महेश्वरी साड़ी ये सारी चीज़ें फेमस है जिसमें बहुत ही अच्छा लुक आता है और जैसे मैं भी सिलाई करना पसंद करती हूँ जैसे मैंने भी कई सूट बनाए हैं जिसमें एक अलग तरह का कॉलर और आस्तीन नई डिज़ाइन वग़ैरह देना जिससे हम उससे हमारी संस्कृति का प्रदर्शन होता है कि हम किस तरह के कपड़े पेहने जिससे हमारी संस्कृति पर कोई आंच ना आए और ये हमारी संस्कृति की एक पहचान और प्रतीक प्रतीक है जो हम उस तरह के वस्त्र पहनते हैं और हमारी संस्कृति में ये सारी चीज़े आती हैं जो अच्छे कपड़ों का चाल चलन रहन सहन का तौर तरीक़ा बताते हैं कपड़ों से ही हमारी जान पहचान बनाई जाती है और ऐसा ही मैं किसी को एडवाइस भी करना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति के अनुसार ही कपड़े पहने और बनाए जाना चाहिए